ہیلو سر آپ امیزون سے بات کر رہے ہیں سر میں نے آپ کے یہاں سے میں نے ایک ٹی وی آڈر بک کی تھی تو وہ ٹی وی جو ہے صحیح نہیں تھی کافی وہ جو ہے دقت کر رہی ہے کبھی کچھ خراب ہو رہا ہے کبھی کچھ خراب ہو رہا ہے مطلب صحیح چل کے نہیں دے رہا ہے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ٹی وی بدل کر کے میں دوسری ٹی وی لوں جو کہ اچھے ہوں اچھی فوٹو تصویر ویڈیو وغیرہ دکھائے اسکرین میں بالکل صاف ستھرا دکھے تو یہ جو ٹی وی ہم نے لی تھی بہت زیادہ ہی خراب تھی بہت زیادہ ہی کبھی کچھ خراب ہوتی تھی کبھی جو ہے فوٹو صحیح سے نہیں دکھتا تھا کبھی جو ہے دھندلا پن دکھتا تھا کبھی کچھ خراب ہو رہی ہے یہ صح ٹی وی صحیح نہیں تھی سر اب میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی اچھی ٹی وی ہو جو میں بک کروں دوبارہ اور پھر میں لے کے آؤں اپنے گھر